हा हिते राजस्थान में ॿियनि संस्कृतियुनि जी अपेक्षा हिते वधीक संस्कृति उन जी हलंदी आहे हिते वधीक घाघरा लुगड़ियूं हलंदा आहिनि वधीक माण्हू घाघरा लुगड़ियूं पाइण पसंदि कंदा आहिनि राजस्थान में घाघरो लुगड़ी पाए करे मथां वरी लहरिया जो दुपटो पाए छॾींदा आहिनि ऐं किथे जेके स्टैंडड माण्हू हूंदा आहिनि शादी ब्याह में हलंदा आहिनि त साढ़ियूं बि हलनि थियूं अॼुकल्ह ऐं साढ़ियूं बि पाईंदा आहिनि पर साढ़ी घटि माण्हू पाईंदा आहिनि ऐं वधीक लॻभॻि साढ़ियूं बि सिंधियुनि में ॾिसण में अचे थी किथे न किथे ऐं मारवाड़ी बि पाईंदा आहिनि साढ़ी पर वधीक जेके हिते हूंदा आहिनि त अॼुकल्ह घाघरे जो वधीक फैशन आहे घाघरे लुगड़ीअ जो उहे हिते वधीक पाइनि था राजस्थान में त हिते जी ज्वेलरी बि काफ़ी फेमस आहे ॿियनि हंधि भले ज्वेलरी कहिड़ी बि हलंदी हुते हिते हा लाख जी ज्वेलरी वधीक हलंदी आहे ऐं एल्म्युनियम जी हलंदी आहे राजस्थान में इहे हिक खां हिकु इते चूड़ा मिलंदा आहिनि लाख जा मिलंदा आहिनि इहे मिलंदा आहिनि ऐं उहा हाथी जे ॾंदनि जा इहे मिलंदा आहिनि जेके राजस्थान में पाईंदियूं आहिनि हाथीअ ॾंदनि जो उपयोगु करे जेका इहे ज्वेलरी ठाहे वेंदी आहे इहे सिर्फ़ु हिते राजस्थान में ई मिलंदा आहिनि ऐं राजस्थान सुठी जॻहि आहे हिते साढ़ी वधीक पाईंदा आहिनि माण्हू ऐं घाघरो लुगड़ी वधीक पाइण पसंदि कंदा आहिनि हिते जी संस्कृति में त इहो ई आहे बाक़ी ॿियनि शहरनि में कहिड़ो थो हले हर कंहिं शहर जो पंहिंजो पंहिंजो आहे पर असांजे राजस्थान में इहो ई वधीक फेमस आहे घाघरो लुगड़ी ऐं लहरिया दुपटो